मैथिली भाषा तऽ बहुत मधुर अइ ई तऽ सर्वसम्मतिसँ जानल जाइए मिथिला बहुत ठीक छै बहुत बढ़ियाँ मैथिली भाषा जे मधुर प्रिय कर्णप्रिय सभके लागैत होयत आओर मिथिलामे हमर जे विद्यापति छलाह हुनकर हमरा जे शङ्करसँ भोला बाबाके सँ सङ्ग जे ओ विद्यापति रहला हे से बहुत हमरा नीक लागल हँ मिथिलाके जे महादेव सङ्गे विद्यापति बहुत दिन तक जेना लोटा धोअ हँ पानि पानि पियाबयके काज केलाह चाहे हुनकर फूल लाबयके काज केलाह ई सभ हमरा बहुत रोचक लागल विद्यापतिक गीत बहुत बढ़िआँ अइ जेनाकि खट्टर काका छथि मिथिलामे आँय खट्टर काकाके चूड़ा दही चीनीके ई बहुत वर्णन केलखिन हेँ भोजनक वर्णन केलखिन हेँ हँ अन्नक चूड़ामणि चूड़ा हँ आओर दहीके जे अथी वर्णन कयलाह हे चीनीके जे रजो गुण तमो गुण सतो गुणसँ ओकरा तुलना कयलनि हेँ ई सभ बहुत बढ़िआँ मिथिलाके मिथिलाके जे भाषामे सभटा जेनाकि एकाङ्की सङ्ग्रह भेल गल्प गुच्छ भेल ग्रेजुएट पुतोह एहि सभके जे कहानी लिखलखिन हेँ मिथिलामे ई सभ हमरा बहुत पसन्द आओर बहुत रोचक लागल हँ एहि सभके मिथिलाक बहुत वर्णन अछि मिथिलामे जतेक कही ततेक कम्मे पड़त ताहि लकऽ आब हम एतेक कहि कऽ मिथलाके समापन करैत छी भाषण